हमरा सभके धर्ममे जे छै दशहराके बाद दिवाली होइए छठ होइए तऽ हमरा सभके दशहरा बड़ा धूमधामसँ मनाओल जाइए कुछ दिन बितलाके बादमे दीपावली आबैए दीपावलियो बड़ी धूमधामसँ दीपकके जगमगसँ पूरा शहर गाँव सभ जगमग रहैए किछु दिन बितलाके बाद फेर छठ आ जाइए छठ बड़ी महानताके पर्व हय हिन्दू धर्मके बहुत नियमपूर्वकसँ छठ मनाओल जाइए हिन्दू धर्ममे छठके महान पर्व मानल गेल हय सभ हिन्दू धर्ममे समझु कि पञ्चान्वे परसेंट आदमी छठ व्रत करैए अइके लेल छठ व्रत महापर्बके रूपमे मानल गेल हय अहाँ सभ जे जनै छी से करबे करै छियै जे नहि जनै छी उ लोकके भी हम कहै छियै कि छठ महान पर्व हय करू धूमधामसँ मनाउ भगवान यश देबे